साखोन सिखोना जोबोद गोनां हेल्थ इज वेल्थ होनना बुंनाय दङ स्वास्थ्य' हि परम धन है दा बे हिसाबैनो सासे मानसिया गावनि देहानि थाखाय जोथोन लानाया जोबोद गोनां जेरै मोदोमखौ फोसाबनाय गाननाय जोमनायखौ फोसाबनाय बेफोरबायदियै गासैबो फोसाबनाया नोंनि थाखाय एबा सासे मानसिनि थाखाय जोबोद गोनां जुदि साखोन सिखोन थायाब्ला नोंनि गाननाय जोमनायफोरा जुदि साफा नङाब्ला बे सि जोमनि मैलायानो नोंनि देहायाव माबा मोनसे बेमार सोमजिनो हागौ दा बेनिखायनो बेफोरखौहाय सुस्रांनानैहाय साफायै गानै जोमै थायोब्ला देहाया मोजां जायो आरो नोंनि देहाया गाव देहानि थाखायबो नोङो मोजाङैनो जोथोन लानांगौ आरो दुगैनाय लोबनाय साफाया थाथारनांगौ सासे मानसिया दा बेजों लोगोसे नोंनि न'खराव थानाय जि सोरगिदिं लेथ्रा लेथ्रिफोर दङ जाबोर दाखोर दाला बेफोरखौबो नोङो फोसाबनांगौ अकल नोंनि देहाखौल' नोङो साफा थानानै नोंनि नसुंं खाथिजों सोरगिदिं लेथ्रा मैला दङब्ला अब्ला नों नोंनि मोदोम फोसाबनाया मानोना बे गाज्रिआनो नोंनि मोदोम मोजांखौहाय बेमाराव खोख्लैफिनगोन दा बेनिखायनो साफाय अभियान होननाय मोनसे सरकारा दिहुनदों बे साफाय अभियानाबो मोनसे बिराद मोजां मोनसे जोंखौहाय दिन्थिबाय जे जोङो देशखौ एबा न'खरखौ ओनसोलखौ बाजारफोरखौ खाथि खालायाव माबायदि दोननांगौ आरो माबायदि थायोब्ला लेथ्रा जायो आरो बेजोंनो बेमार सेमार सोमजियो बेखौहाय जोङो मिनथिनो हाबाय दा बेनिखायनो जोङो जोंनि सोरगिदिं थानाय जेसेबां माने लेथ्राफोर दङ न'खरफोरावहाय जोङो दिस प्लास्टिक जुनानै जुनायफोर बिस्कुट बायदिसिना जोङो लाबोयो दा बेफोरखौ जोङो ओरैनो गारलाबायनो नाङा जोङो बेफोरखौ ज' खालामनानैहाय जोङो सावगारनांगौ सावगारोब्लासो होनब्ला बेयो जोब्बाय ओरैनो दोनलाबायोब्ला लेथ्रा जायो दा बे सेवो आरो बे सेवोब्ला ना ना रोखोमनि गन्ध' जानायजों नोङो बे गन्ध'खौ हां लानायाव हाबोब्ला अब्ला नोङो बेमारबो सोमजिनो हागौ दा बेनिखायनो साखोन सिखोन थानाया खोब देहानि थाखाय नोजोर होनाया जोबोद गोनां आरो साखाथि फाखाथियाव थानाय गासैखौबो लेथ्राफोरखौ हाग्रा बंग्रा दाखोर दाला बेफोरखौ फोसाबनाया जोबोद गोनां दा बेनिखायनो साफाय अभियाना जोंखौहाय दिन्थिदों जे बाजाराव जेसेबां माने लेथ्राफोर दं प्लास्टिक बेफोरखौ गारनानै सुस्रांनानैहाय बे फोसाबनानै साफा दिन्थिदों दा बेसोरनि आदर्श'खौ जोङो लानानै गावबा गाव जिब'नावहाय न'खरफोराव गावनि बेक्तिगत' देहायाव जोङो सलिनानैहाय फल' खालामनानैहाय जोङो लानांगौ एसेनोसै